انٹرنیٹ نے ہماری زندگیوں کو بہت سارے طریقے سے آسان بنا دیا ہے خاص طور پر ریاست اور ملک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ انٹرنیٹ سے مختلف طریقوں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ تلاش انجنس جیسے بین گوگل یا دیگر تلاش انجنس جو آپ کو مختلف ویبسائٹس پر رجوع کرنے کی سہولیت فراہم کرتے ہیں ویبسائٹ رسمی حکومتیں ویبسائٹس یا معدل میڈیا ویبسائٹ جیسے کہ سی این این بی بی سی یا الجزیرہ جہاں پر مختلف ریپورٹس اور خبریں شائع ہوتی ہیں سوشل میڈیا اجتماعی میڈیا پلیٹفارمس جیسے کہ فیس بک ٹوئیٹر یا انسٹاگرام جہاں پر لوگ اپنی رائے اور تجربے شیئر کرتے ہیں آن لائن ڈاٹا بیسز جیسے کہ ویکیپیڈیا جہاں پر معلومات اندراج کی جاتی ہے اور عام لوگ بھی تبدیلیاں کر سکتے ہیں